जुदि नोंथांनि न'खरनिफ्राय सोरबा गेलेनाय जों बिमा बिफानि बोसोन लायो बिमा बिफाया जेराव दाथां हुदाफोरखौ बादा होबा जों न'आव थायो नाथाय जों बिमा बिफानि सोमोन्दै बुंबा जों जेरावबो थाङा